पैह्लें असें गल्ल कीती ही किन्ना चिर लगदा इक डब्बा पेंट करने गी कोई बी चीज़ पेंट करने गी में तुसें ई सनाया हा के अं'ऊ करी लैन्नी आं अ'ऊं कोई बड्डा ते नि'क्की चीज़ होऐ ते अ'ऊं तौली करी निं अ'ऊं ते इस थमां बड्डी होऐ ते पंज मिंट लान्नीं अ'ऊं ते पेंट होई जंदा मेरे कोला ते हू'न गल्ल एह् ऐ कि तुसें आऊटडोर पेंट करना शैल लगदा नेईं लगदा ते एह्दा मतलब एह् के तुसें बाह्र करना पेंट शैल लगदा लगदा इं'या घरै दे अंदर ते करी गै लैंदा बंदा ते बाह्र लगदा निं लगदा शैल एह् गल्ल ऐ ते मिगी लाईव पेंटिंग करना मिगी शैल लगदा ते लाईट पेंट बी अं'ऊ करनी होन आऊटडोर पेंट बी अं'ऊ करनी होन्नीं ते मिगी घरैआह्ले बी मना निं करदे कि घरैआह्ले तां मना करदे आखदे इं'या बैठे दे होने फोन लेइयै किश करने निं पूरा दिन छड़ा फोन लेइयै बेही रौंहदे अजकल जागतै दा कम्म गै इ'यै कि फोन चलांदे छड़ा बस ते अगर कोई किश करा दा होऐ निं तां मां बब्ब बी मना निं करदे है'न शैल चीज़ करदा होऐ ते इं'या घरैआह्ले बी खुश होई जंदे कि किश बंदा शैल चीज़ करा दा होऐ क्रॉफ्ट करा दा होऐ पेंट करा दा होऐ शैल लगदा ऐ ते पैसे बचदे कल कुछ निक्की मुट्टी चीज़ां बंदा आपूं पेंट करी गै सकदा इं'या पैसे बी बची जंदे घरै आह्ले बी खुश रौंह्दे के बच्चा मेरा शैल चीज़ करा दा गंदी चीज़ करा दा निं ऐ

अं'ऊ तुसें सारें गी आखना चाह्न्नीं कि तुस क्या करो जे तुसें ई पसंद ऐ जरूरी निं ऐ की पेंट करना जे तुसें ई चीज़ शैल लगदी ओह् तुस क्या करो जेह्ड़ा मन करदा थोह्ड़ा मन करदा जे किश बी करा जे थुहाड़ा इंटरस्ट ऐ थुहाड़े बिच जेह्ड़ा उसी तुस करी सकदे